सामान्य सी बात है कि लोग शादियों में दूल्हे को गिफ्ट देते हैं हालाँकि दूल्हे के दोस्त शादियों में दूल्हे को गिफ्ट देते हैं उसके बाद कुछ अन्य लोग भी दूल्हे को कुछ न कुछ गिफ्ट देते हैं लेकिन बात आती है लोग दूल्हे को गिफ्ट क्या देते हैं लोग दूल्हे को उनकी जरूरतों की लोग दूल्हे को जरूर दूल्हे की जरूरतों की सामान देते हैं जैसे किसी ने किसी को रिंग दे दी कोई किसी ने उसको जरूरत की सामान दे दी जैसे दिया जाता है अगर बात दहेज प्रथा की की जाए तो जो ये जो भारत में दहेज की प्रथा चल रही है वो एकदम विरुद्ध है समाज समाज के विरुद्ध है लेकिन दहेज दहेज जो उच्च व्यक्ति के लोग होते हैं उनके लिए दहेज को लड़की वाला तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता लेकिन जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं वो इस दहेज प्रथा को नहीं झेल पाते और मेरा मानना ये है कि दहेज प्रथा को हमें बंद करना चाहिए समाज के बिलकुल खिलाफ है